हमर इलाकामे समुन्द्रतऽ ना हय लेकिन नदी पोखरि हय जाहिमे कि मछुआरा सब अपन नावपर बैठके आओर जाल लएके जाके मछरीके पकड़ै छै मछरी जब पकड़ा जाइ छै जालमे तऽ ओकरा बाहर निकालके टोकरीमे रखै छै आओर ओकरा लएके अपन लोकल मार्केटमे आकर बैठ कर बेचै छै आओर मछुआरा सब बाहरसँ भी मछरी सब मङ्गबाके बरफमे डालके भी बेचै छै जाहिसँ कि मार्केटमे बहुत अलग अलग प्रकारके ढ़ेर सारा मछरी सब मिलै छै लोक सबके पास बहुत सारा ऑप्शन रहै छै कि कोन मछरी खरीदियै आओर कोन मछरी ना खरीदियै सब लोग अपन अपन पसन्दसँ अलग अलग मछरी खरिदै छै आओर घरे जाके बनबै छै